اتر پردیش میں فنون اور دستکاری سے جڑے بہت سارے روزگار کے ذریعہ ہیں جیسے کپڑے کی بنائی ہاتھوں سے کی گئی کڑھائی بڑھئی گیری مٹی کے برتن بنانا اور کرافٹ آرٹ کے ذریعہ ہاتھوں سے بنائے گئے سامان سے گھروں کو سجانا وغیرہ ہمارے شہر کی ترقی اور نمونے بہت تعاون کرتا ہے اور ہم کپڑے کی بُنائی کے لیے سورت اور سوات سے دھاگا برآمد کرتے ہیں مٹی کے برتن بنانے کے لیے سمندر سے آ رہی لہروں کے واپس چلے جانے کے بعد جو ریتیلی مٹی بچتی ہے اسے اکٹھا کر کے کمہار اس مٹی سے سندر اور پرکشش برتن بناتے ہیں بڑھئی پیڑوں کی کٹائی کے بعد اس کے برادہ کو جما کر جو پلائی جا بنائی جاتی ہے یعنی جو پلائی بنائی جاتی ہے اس سے فرنیچر وغیرہ بناتے ہیں آرٹ اور کرافٹ کے لیے پیپر لائٹس وال پیپر لکڑیوں سے بنے گلدستے وغیرہ استعمال کر کے گھر و کمرے کی سجاوٹ کی چیزیں بناتے ہیں اور جب ہمارے یہاں نمائش یا ٹیلینٹ شو ہوتا ہے تو سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں کی دستکاری و فن کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کا استعمال ذوق و شوق سے کرتے ہیں جس سے ہمارا شہر ترقی و نمو پاتا ہے